ہیلو کیا میری بات مغلیہ ریسٹورینٹ سے بات ہو رہی ہے ہمارے یہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آج کھانا نہیں بنا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے بریانی اور قورمہ اور اسٹو بھیج دیں اور ذرا اس میں دھیان رہے کہ اس سے پہلی بار جب منگایا گیا تھا وہ ہلکا تازہ نہیں تھا بلکہ باسی سا لگ رہا تھا اور بڑی عجیب مصالحے تھی اس میں اس کی جو بو آ رہی تھی ذرا اس پہلے مقابلے اس بار خیال رکھیں کہ تازی ہو گرم سی وہ بریانی ہو اور اس میں بہت زیادہ تیل بھی نہ ہو اور بوٹی صاف ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری مہمان کے سامنے کوئی ایسی شکایت آئے ذرا اس بات کا خیال رکھیں اور آپ سے جتنا جلدی ہو سکے بریانی گرم ہو اچّھی پیکنگ ہو آپ ذرا جلدی سے بھیج دیں